हेलो आप ओला से बात कर रहे हैं हमें एक गाड़ी बुक करनी थी अ अपने गाँव जाने के लिए भिंड से थोड़ा दूर है

आप अ कितना पेमेंट लेंगे उसका हम तीन लोग हैं चार हज़ार तो काफी ज्यादा है तीन हज़ार या पैंतीस सौ आप कर लीजिए सात तारीख को निकलेंगे हम यहाँ से शाम को चार बजे ठीक है आप टाइम से यहाँ आ जाएं ठीक है पैंतीस सौ ठीक है और एक दिन वहाँ रुकने का भी रहेगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे और मिल कर दूसरे दिन सुबह वापस आजाएंगे ठीक है फिर आप सात तारीख को आ जाएं यहाँ पर और टाइम से आजाइए जिससे हमें लेट नहीं होगा क्योंकि सर्दी का अ टाइम चल रहा है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हम टाइम से वहाँ पहुँच जाएं सबसे मिलना भी हो जाएगा इससे और दूसरे दिन वापस भी आना है तो ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास ठीक है ठीक है आप सात तारीख को आएंगे अ मुझे फोन कर लीजिएगा मैं आपको अपना नंबर भेज रही हूँ ठीक है धन्यवाद